जय झूले मां भारत हिंदुजा अॼु पौधे फूल फल ऐं सब्जियुनि जेका असां उॻाईंदा आहियूं असां लॻाईंदा आहियूं घर में उनजे बारे में कुझु चवण चाहींदुमि अ जीअं पौधा आहिनि पौधा त हर प्रकार जा हूंदा आहिनि जेका घर में लॻाइबा आहिनि हूअ मूंखे जेका वणंदा आहिनि हिकु जीअं गुल जा हूंदा आहिनि त गुलनि में मूंखे गुलाब वणंदो आहे गेंदे जा गुल वणंदा आहिनि त इहे पौधा घर में थोरो पॉज़िटिव एनर्जी बि ॾींदा आहिनि ऐं सुठो बि कंदा आहिनि ॿियो हिकु तुलसी आहे तुलसी त हर जॻह ते हुजणु खपे छोजो हुअ पहिरों आहे ऐं फलनि में ॾिसो वञे त फल ॾिसो कीअं बॉन्ज़ाए वण अॼुकल्ह जाम त अचनि जंहिंमें तव्हां फल उॻाए सघो था जीअं तव्हां सम्झो इहे थियो सूफ़ु थियो ताज़ो पपयो थियो हीअ सभु फल बि आहिनि जेका तव्हां घर में घर जे वणांदे में बि उॻाए सघो था लॻाए सघो था बाक़ी त भाॼीयुनि में तव्हां बॉन्ज़ाए वण अगरि तव्हां ॾिसो त मिर्चनि जा वण अथव टमाटे जा वण अथव ॿियो तव्हां सम्झो अ बींस जा वण अथव हीअ सभु जेका वण आहिनि हे ग बी पौधा तव्हां घर में ई उसराए सघो था ऐं पाण यूस करे खाए सघो था त मतिलबु ॿाहिरि वञण जी बि तव्हांखे जरुरत नथी पए जय झूले